ہمارے علاقہ میں جانوروں کے چرانے کے لیے ویسے تو کوئی گرین یارڈ دستیاب نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کے پاس ایسی کھلی جگہوں اور کھیت کھلیان ہے جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو چراتے ہیں اور جانوروں کو تازہ گھاس کھلاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخت بارش ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کے جانور باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور ان کے چراگاہوں کی طرف نہیں جا پاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے جانوروں کے چارہ کا انتظام کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص طور پر جب موسم میں تبدیلی ہوتی ہے اس وقت جانوروں کی دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسے موسم میں بہت سارے جانور مر بھی جاتے ہیں تو اس لیے اس وقت ان جانوروں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے اور جانور تو ناسمجھ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے ان کی پرواہ کرتے ہیں اور ان کے لیے بہترین وسائل کا انتظام کرتے ہیں